हमरा सबके मैथिली भाषामे बाजै छियै कतहो जेबो करै छियै तऽ मैथिली भाषामे बात करै छियै आओर दोसरो कोइ सुनै छै तऽ अहाँ सबके केना बोलै छियै बहुत सुन्दर लागै यऽ मैथिली भाषा बहुत मधुर भाषा छै मैथिली अहाँ सब हमरा आरमे देखियो एगो ई छै मैथिली भाषामे कोनो गारि एतेक नहि अयलै यऽ आओर कि नहि अयतै हमरा आरके कतहो जाइ छियै अड़ोस पड़ोस या सके सके हर तरहसँ हम अपने भाषामे बोलै छियै घुसक कहल जाइ छै मैथिली भाषा मैथिली भाषामे बोलैके लिए आओर कतहो कोन शायद जेबो करै छियै गाड़ी घोड़ा सफरमे बोलै छियै सब आपसमे तब बगलके लोक कहै छै अहाँ सब मैथिली भाषामे केना बोलै छियै बहुत सुन्दर लागैया सुनैमे आओर कि बोलैमे हमरा सबके ई भाषा अयबे नहि करै छै बोलै लए केना बोलबै हमरो सबके कनिका सिखतियै तऽ अच्छा लागतियै आओर कि मैथिली भाषा बनिहे होइ छै एगो ई छै खास छै मैथिली भाषामे गारि गलौज किछु नहि मिलै छै आओर दोसर भाषामे सबकिछु मिल रहल छै मैथिली भाषा सुनैयोमे आओर बोलैइयोमे बढ़िऑं लागै छै बहुत मधुर भाषा छै आ एहिसे कोन भाषा केतना होना चाही या नै